شمالی ہندوستان اور جنوبی ہندو ہندوستان کے درمیان بنیادی ثقافتی فرق کیا ہے زبانیں کھانا لباس موسم سہایک خواندگی جفریات مواقع وغیرہ تو جیسا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان کے درمیان یہ فاصلے ہیں کیا فاصلے ہیں لباس موسم نا ہی لباس کے فاصلے ہیں نا ہی موسم کے فاصلے ہیں یہ اپنے اپنے ممالک کی بات ہے جو ممالک اپنے زیادہ پسند ہے وہ اپنا الگ الگ ہوئے ہیں جیسے کہ باہر کے ملک اپنے وہاں پر سردی رہتی ہے وہاں پر کوئی موسم کا کوئی اس کا بدلاؤ نہیں یہاں کا الگ ہے وہاں کا الگ ہے اس لیے موسم میں الگ الگ بدلاؤ رہتا ہے ہمارے الگ ممالک ہیں ان کے الگ ممالک ہیں جیسے کہ سہایک سیاست سیاست کی بات کریں تو سیاست ہر جگہ اپنی اپنی ہے اور کھانا کھانا بھی ان کا الگ ہے ہم سے وہاں پر چائنیز فوٹ ہے ہمارے یہاں پر دیسی کھانا ہے اور وہاں کے لباس لباس ہمارے یہاں پر اچھے ہیں کرتے پائجامے وہاں پر عجیب وغریب لباس ہیں آدھی اسکرٹ ہے یا شاٹ ہے وہاں کے لباس بہت الگ ہے یہاں پر فل کپڑے فراک وغیرہ گھاگھرا وغیرہ یہاں کے لباس اچھے ہیں